جی راج ونتی سے بات كر رہے ہیں آپ مجھے تو جانتے ہوں گے جی میں نے آڈر كیا تھا پزا جی نہیں میں پتہ تو آپ كو پتہ ہے میرا ہاں نہیں نہیں اس ڈریس ایڈریس پہ نہیں بھیجنا ہے مجھے دوسرے ایڈریس جی ہاں نہیں میرا دوسرا ایڈریس ایڈ كر لیجیے

جی جی نہیں دوسرے ایڈریس پہ میرا میری ڈیلیوری كر دیجیے جی

نہیں ایڈریس میرا چینج کرنا ہے جی اپنے مالک سے كہیے كہ میرا ایڈ نہیں میں اپںا ایڈریس چینج كروانا جی آپ میرا پہلا والا ایڈریس تو جانتے ہیں ہاں بس چینج كر كے وہاں سے میرا مرزا ہادی پورہ كر دیجیے جی نہیں میں نے پز جی پزا ہاں جی ہاں مرزا ہادی پورہ ٹھیک ہے جی ڈیلیوری جلدی كروائیے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو